हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी हम लोग बोलना पसंद करते हैं और मतलब हम लोग सामान उमान भी मतलब यहाँ लाते है जैसे मतलब दुकान उकान जाते हैं तो मतलब हिंदी में मतलब हिंदी में बात करते हैं और हिंदी मतलब ज़्यादातर हम लोग हिंदी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं हम लोग की भाषा हिंदी है और जो हम हिंदी में जो मतलब पढ़ाई जो पढ़े हैं उसकी कहानी हम एक कहानी जो याद आ रही है वह हम बताने जा रहे हैं मुंशी मुंशी प्रेमचन्द की जो है कहानी मतलब कि बहुत हमको बहुत अच्छी लगती है और उनकी कहानी मतलब कि बहुत दर्द भरी कहानी है इनकी मतलब पढ़ाई लिखाई इनका मतलब घर में रहने सहने का साधन उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी फिर भी अपना ये संघर्ष संघर्ष करके पढ़े और अपनी जो मंज़िल है वह अपनी प्राप्त किए और ज्ञान की बात बहुत अच्छी अच्छी ये बताए और लोगों को अच्छी अच्छी बात मतलब लोग मतलब अच्छी अच्छी बात कहे और इनका बिचार बहुत अच्छा लगा हमारे इधर अब इधर हिंदी की भाषा बहुत लोग प्रयोग मतलब हिंदी के ज़्यादा अधि अधिकतर हिंदी चलती है यहाँ और हिंदी में ज़्यादा पसंद करते हैं यहाँ की मतलब भाषा पसंद करते हैं बोलने की भाषा और कोई बा बा अगर बातचीत भी करना है तो ज़्यादा हिंदी मतलब ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करते हैं और हिंदी और हमारे इधर इसे वैशाली ज़िला मतलब वैशाली ज़िला में ज़्यादा हिंदी का प्रयोग होता है और वैशाली से अलग हटकर अलग हटकर जैसे छपरा हो गया यह सब यह सब मतलब यह सब ज़िला में ना ज़्यादा भोजपुरी का भाषा लौंगेज चलती है और लोग ज़्यादा भोजपुरी में बात करते हैं और इधर वैशाली की भाषा जो हो गया वह अलग हो गया यहाँ के लोग अपने अपनी भाषा में बात करते हैं हिंदी जो है ज़्यादा और लिखना भी ज़्यादा पसंद बहुत लोग करते है हिंदी बहुत लोग यानी कि कुछ लोग के मतलब कुछ लोग को जनकारी नहीं है भाषा की मतलब वो भाषा नहीं जानते है और इसे अगर कोई चीज़ लिखना है तो उ लिखना है तो इसे अगर अंग्रेज़ी में बहुत आदमी को लिखने नहीं आता है वे ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करते हैं लेकिन भाषा का भाषा का ज्ञान सीखना बहुत ज़रूरी है और हिंदी बोलना भी पसंद करते हैं ज़्यादा अब जैसे कोई चीज़ लिखना है अब दरख़्वास्त इसे कोई दरख़्वास्त जैसे कुछ कोई कोई बात लिखना है अब जैसे मतलब कि इस भाषा का प्रयोग और और इसकी लिखाबट अलग होती है इसे घर में भी हम लोग काम करते हैं तो ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करते हैं जैसे अगर घर का जो कोई कोई सामान लाना है चाहे मार्केट जाना है तो घर में मम्मी पापा से भी ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करते हैं